صبح بخیر یہ طاہر کی آئس کریم ڈلائٹ سے طاہر ہے آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل ریحان وہاں زبردست انتخاب مجھے جلدی سے آپ کے لیے لاگت کا حساب لگانے دیں ہر کلفی کی قیمت اسی روپے ہے اور منجمد دہی کی سرونگ ساٹھ روپے ہے تو دو کلفیوں کے لیے یا ایک سو ساٹھ روپے ہے اور پانچ منجمد دہی سرونگ کے لیے یہ تین سو روپے ہوں گے ریحان آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کا ریاضی اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ ڈیزرٹ میں آپ کا ذائقہ تو ہاں آپ کی دو قلفیاں اور پانچ منجمد دہی کے آڈر کا کل چار سو ساٹھ روپے ہے آپ کا بہت خیر مقدم ہے ریحان ہم آپ کا آڈر تیار کریں گے اور آپ کا انتظار کریں گے اگر آپ کو مستقبل میں مزید کوئی خواہش ہے تو ہمیں کال کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں پھر ملیں گے